ना हमनायनि सोमोन्दोखौ आं मिनथियो ना हमनायावहाय मा मा आगजु नांगौ खबाय जेखाय थोरसि सिखा खदाल बेबायदिनो गोबां बुस्थुफोरखौ नांगौ आरो जोङो माबायदियावहाय ना मोनगोन मा बायदियाव ना मोना जोङो जायगाफोरखौबो नायगोन नायग्रोनानै लानांगौ नङाबा जोङो बेखार जागोन अबे बायदि जायगायावहाय ना मोनो बेहाय नायनानै सारनांगौ आरो सारनोबा जोङो जेरैजोंबो बान्दोखौ थेग्रोना लानांगौ आरो बान्दोखौ थेखांनायनि उनाव जोङो नाखौ सारनांगौ नाखौ सारै सारै सारनानै दैआ रानहांबा सिगाङावहाय बेबायदिनो गाग्लिला बायनो नाङा गाग्लिग्रोयोबा नाया गोमायो नाया गोमायोबा जोंहा सारनायनि जेबो मुलाम्फा थानाय नङा नाखौ मोननाय नङा आरो ओरैनो जोङो बेखार न'आव फैफिन नांगोन आरो जोङो हाजिराखौबो मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो सानै हयै बबे बायदियाव मोनगोन बबे बायदियाव मोना बेखौबो नायनांगोन आरो सारनायनि गेजेरावबो जोङो सिगां सिगां बेफोर बायदि गाग्लिबायोबा जोङो नाखौ मोननाय नङा बेनिखायनो बेखार जायै बायदि जोङो मोजाङै सानै हयै जोङो नाखौ सारना लायनांगौ जाहाथे जोङो नखरावहाय बे नाखौनो लाबोनानै जोङो नखरफोरखौ सोलिनो हानाय बायदि